योग शुरू करने की कोई सही उम्र नहीं होती है आप जब चाहें तब योग कर सकते हैं आप बचपन से योग करना चालू कर सकते हैं या फिर आप वयस्क हो तो भी आप योग करना चालू कर सकते हो आप या वृद्धावस्था में हो तब भी आप योग कर सकते हैं हाँ पर थोड़ा यह रहता है कि आप यदि आप बाल्यावस्था में योग करते है तो जो आपकी हड्डियाँ रहती है वह बहुत ज़्यादा मुलायम रहती है जैसे आप कोई कठिन अभ्यास कर रहे हैं तो वह आसानी से कर सकते हैं और उसका उस हिसाब से आप लगातार योग करते रहते हैं तो जो आपकी हड्डियाँ रहती है वह लचीली हो जाती है जिससे आप कठिन से कठिन योग भी आसानी से कर सकते है और व्यस्क में ऐसा रहता है कि आप उसको उस अभ्यास को तो कर सकते हैं पर आपको उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और वृद्धावस्था में ऐसा रहता है कि उसके लिए आपको जो हल्के हल्के योगासन रहते हैं वह करना चाहिए जैसे कि आपके वृद्धावस्था में जो अपनी हड्डियाँ रहती है कमजोर हो जाती है तो आपको जो थोड़े बहुत योगाभ्यास करना जैसे रनिंग करना चाहिए और हाथ हाथ पैरों को थोड़ा सा हिला लो या फिर कहीं आप ध्यान वगैरह कर लो यह यह थोड़ा सा जो वृद्धावस्था में रहते है वह वह वह लोग में करना चाहिए बाकी जो युवावस्था में है या फिर अभी जो जिन जो बाल्यावस्था में है वह वह सारे लोग या योग कर सकते हैं उनकी कोई कोई योग की कोई उम्र नहीं होती है इतना रहता है कि बचपन में जो योग करना शुरू कर देते हैं उनकी हड्डियाँ मुलायम हो जाती है और वह योग अभ्यास निरंतर करते रहते हैं ताे उनका शरीर भी फ़िट रहता है और वह कठिन से कठिन जो आसन रहते हैं उसको आसानी से कर लेते हैं और जो व्यस्क रहते हैं वह जो अभ्यास कर रहे हैं करते रहे कर रहे हैं वह तो करते ही है लेकिन जो नहीं कर रहे है उनको कठिन वाले जो आसन रहेते है वह करने में दिक्कत होती है उनकी जो हड्डियाँ रहेती है वह मजबूत हो मजबूत हो जाती है तो उनकी वह हड्डियाँ न लचीली नहीं रहती है जिससे कि वह कठिन से कठिन योगाभ्यास कर सके तो हाँ कह कह सकते है कि जो जो छोटी अवस्था में रहते है छोटी उम्र में रहते है बालक या बालिका वह जो कठिन योगाभ्यास रहते है उनको आसानी से कर लेते है और जो लगातार कर करते रहेते हैं वह भी वह सब उस योग को आसानी से कर सकते हैं तो इसकी योग की कोई उम्र नहीं होती आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हो बस यही रहता है कि आप कठिन योगाभ्यास कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए